चारि जनवरी उणिवीह सौ सत छवीह मै उणिवीह सौ नवे वीह अप्रैल उणिवीह सौ एकानवे टीह नवम्बर ॿ हज़ार उणिवीह